आं दाख्लिहायसो कुर्टि बिहरनाया प्रदाक्ट दिसक्रिबसनाव कटन लिरनायब्लाबो बियो कटननि सफैयासै ओमफ्राय गरम बोथोराव गाननो होननानै बिहरनाय जादोंमोन खिनथु बियो कटननि नङैखाय गान्नो गोलोम बोथोराव गान्नो बारा मोजां नङा आरो